बड़े किसान के पास तो ज़्यादा खेती रहता है ओ अपना खेती मसीन द्वारा करवाते हैं टेक्टर द्वारा करवाते हैं और छोटे किसान जैसे हम लोग छोटे हैं तो छोटा ही खेत रहेगा हम लोग अपने हाथ से ही काटते हैं इसको ओ हल से जोतते हैं बोते हैं और अपने ही से ही काम करते हैं उन लोग तो टेक्टर रहते हैं बड़ी बड़ी टेक्टर है मसीन है उन लोग के पास वो सब बढ़िया से अपना खेती करते हैं सिचाई भी अच्छी तरह से कर लेते हैं उनके पास पैसा रहता है सिंचाई करते हैं खादी भी डालते हैं बढ़िया से उन लोग का हो जाता है और हम लोग का गरीब हैं पैसा भी कम रहता है और इसलिए हम लोग का खेती भी कम होता है ओ लोग अपना सामान दूर दूर तक ले जाते हैं और अपना कमाई भी करते हैं और खेत में भी उन लोग का मजे मजे खेती भी रहता है अपना मसीन से भी कुल कटवा लेते हैं औ घर में भी धरवा लेते हैं हम लोग तो छोटे आदमी हैं तो पैसा भी कम रहता है इसलिए हम लोग का वी कम होता है खेती अपने से दूसरे से पानी से भरते हैं पानी भी नही ठीक से मिलता है भर भी नहीं पाते हैं ना खादी दे पाते हैं सही से इसलिए हम लोग छोटे हैं और बड़ों का देखकर भी तो लालच बढ़ता है कि हमारा भी खेती ऐसे हो लेकिन कहाँ हो पाता है हम लोग गरीब हैं ना पैसा भी कम रहता है और ओ लोग तो पैसा वाले हैं और खेती भी जादा रहता है मसीन भी रखे हैं टेक्टर रखे हैं मसीन कुआं बोर भी कराए हैं पानी भी आजादी है उन लोग के पास भर भी लेते हैं अपना पानी अब उनके पास पानी ही रहता है खुद का ही सिंचाई भी करते हैं अपने से और हम छोटे किसान हैं हम लोग तो पानी भी नहीं मिलता है बार बार कहते हैं तो पानी भी देते हैं कायदे से भर भी नहीं पाते और होई नहीं पाता है हम लोग का उतना भी फसल तैयार नहीं हो पाता है इसलिए हम लोग का फसल कम रहता है उन लोग का ज़्यादा रहता है सब कुछ सामान वगैरह सब उनके पास हाजिर रहता है और किसान बड़े हैं तो बड़े भाई पे पैसे वाले हैं ना इसलिए उन लोग के पास ज़्यादा रहता है और हम लोग के पास कम रहता है